मां चटाभेटीअ में हिकु मेले में पंहिंजी चित्रकारीअ ॾेखारी मां हुनजी हिक फोटू ठाही फोटू इयं उते जे मेले में आयल हर हिक माण्हूअ खे तमामु घणी पसंदि आई उन्हनि हिक हिक ॼणे मुंहिंजे चित्रकारीअ जी तमामु तारीफ़ कई वाह वाही थी ऐं हिक हिक ॼणे मुंहिंजे चित्रकारीअ खे ॾिसी मुंहिंजो नालो पुछियो त ही फोटू कंहिं ठायो आहे चारो तरफ़ माण्हुनि खे मुंहिंजी चित्रकारी ॾाढी ही सुठी लॻी ऐं मां चित्रकारीअ जो इम्तियान बि ॾिनो हुन में बि मां अवल नंबर ते आयमि छो जो मुंहिंजी चित्रकारी सभिनी खे तमामु घणी वणंदी हुई